ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کے سب سے بڑے نظاموں میں سے ایک ہے جس میں مختلف سطحوں پر سرکاری ونیجی ادارے شامل ہیں یہ نظام بنیادی ثانوی اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ارانہ تعلیم پر مشتمل ہے جس کے کچھ اہم نقات ہیں پہلا تعلیمی عدم مساوات یعنی شہری ودیہی علاقوں اور امیر و غریب طبقات کے درمیان فرق دوسرا ڈھانچا جاتی کمزوریاں یعنی اسکولوں میں بنیادی سہولیات اور تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی تیسرا روٹ لرنگ پر مبنی تعلیم یعنی تخلیقی و تنقیدی سوچ کو فروغ نہ دینا چوتھا نصاب کی عدم مطابقت یعنی جدید تقاضوں اور روزگار کی ضروریات سے ہم آہنگ نہ ہونا پانچواں ٹیکنالوجی کا محدود استعمال یعنی خاص طور پر دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل تقسیم کا سامنا اگرچہ نئی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس ان ای پی ان مسائل کے حل کی کوشش کر رہی ہے مگر عملی نفاظ ایک بڑا چیلنج ہے